हां कितले पयशे जाले बरे यु पी आय आसा न्हू गुगल पे फोन पे चलता न्हू ना सद्द्या आतां हेत चाल्ला मरे सगळें पे फोन पे आनी ना कशें तर दवरपाक जाय आता सगळेकडे चल्ला अशेंच बरें कितें तरी आता म्हाका तूच सांग जेचे वयल्यान हांव तुका पेमेंट करूं शकता असो नाजाल्यार तुज्या घरांतल्योचो बी कोणाचोय दी फोन नंबर बी हांव पेमेंट करता तुका आं हय चल्याचो दी कोणाचोय दी तूं नंबर दी त्या प्रमाण हांव सोमतोच तुका पेमेंट करता मागीर तूं तेका फोन करून विचार कन्फर्मेशन घे तुका पयशे मेळ्ळे काय ना ते हां हय